खेल ग्रामीण इलाकामे खेलयवला खेल कबड्डीसभ भेल ईसभ खेलयसँ खेलयवलाकेँ फायदा होइए समाजकेँ कोनो फायदा नहि होइए लेकिन एहिसँ जे खेलैए तकर व्यायाम होइए ओ राज्यमे जाइए राज्य लेवलपर खेलैए जिला लेवलपर खेलैए एहिसभमे नाम रोशन होइए ओकर आ ओकर गाँवके नाम होइए राज्यके नाम होइए जिलाके नाम होइए ओकर नाम विकसित भए जाइए सगरे तहन ओ जाइए खेलय लेल